भारत में गीत संगीत कला नाटक धार्मिक संस्कार हैं जो खत्म होती जा रही हैं आजकल के जमाने में यह सब बहुत कम ही देखने को मिल रही हैं क्योंकि आजकल के जो लोग हैं बच्चे हैं उन्हें यह संस्कार नहीं सिखाया गया कि हमारे हमारे पुराने ज़माने में क्या क्या हुआ करता था और कैसे कैसे होता था भारतीय कला शैलियों के बारे में उनको जानकारी इतना नहीं है इसलिये यह धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और हमेंआजकल के बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि पहले के ज़माने में भारतीय कला शैली क्या क्या हुआ करती थी और कैसे कैसे हुआ करती थी